नोंथांआ नोंथांनि उन्दैनि समखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा औ मानो हाया जानो आंनि उन्दै समनि मेम'रिसफोर होनोब्ला बिराद गोसोआव आरो मिनिथावनामोन आङो उन्दैआव हिन्जाव होननानै आङो हिनजावबादि आखु नङामोन आरो मानो होनोब्ला दुस्थ'मोन आं हौवाफोरजों खारनाय़ मानाय स्कुलाव थांब्लाथ' मा होनबावनो सोरबा जुदि मा होनो आंनि लोगोजों सोरबा नांलायोब्लाथाय बे लोगोखौ माने आं बै नांलायग्रा लोगोखौ आं माने दनबायदि सिगांआव थांलायनानै रायोमोन आरो ओमफ्राय आंहा स्कुलाव मोनसे गोसोआव माने बेखौ आं थैजासिम गोसोआव थागोन आङो सानसे मेटस टिसारजों मानि बुजाफेरामोन खिन्थु बै सानखालि ओरैबायदि स्केलजों बुजादों माने दिनैसिमबो आं बावगारनो हाया बै जाथायनि इमेजखौ आरो जोङो आंनि थाखोनि लोगोफोरा मेटस खौ बानायनो हाया नालाय ओरै सारनि खाथियाव थांजोबबाय आरो आमफ्राय आं आरो आंनि सासे उन्दैनि लोगो आरो दासिमबो लोगो बे आंजों जों सानैजों बानायबाय थाबाय हायैसिम उन्निफ्राय टिसारा फोरोंगिरिया स्केल लाबोनानै बिखुंआव ओरैबादि थाब थाब बुबाय माने आयदै होनना बिखुंआनो बोरैबा दसे जानानै थालायदों आरो जोंनि ओमफ्राय ओमफ्राय आरो सानसे मेटस हायैनिनो स्केल माबा सेलदजों बुजादों आङो सांग्रेमा नुलायदों

ओमफ्राय ओरैजाय गेलेनायावबो दुस्थ'मोन दुस्थ' आलाय माने बिमाया स्कुलनिफ्राय फैनानै दसे रेस्थ ला दसे रेस्थ ला होनो खिन्थु आङो मा खालामोमोन ओरैनो बिमाजों उन्दुफ्लानानै बिमाया उन्दुलांब्लाथाय आङो स्रोदनो खारखोमालाङोमोन आरो गेलेनो न' खाथिनि लोगोजों बिब्दिनो गामि सिं सिं सोरनाव थायजौ दं सोरनाव जाग्रा फिथाय सामथाय दं नागिरहैखायोमोन आमफ्राय न'आव गेलेबाथाय न'नि मालिग बे न'नि मानसिफोरजों माने रायहरजाखायोमोन आरो मासे नोंसोर ख्लाव ख्लाव ख्लाव फैलायबाय होन्नानै होनब्लाथाय आरो जोङो लामायाव गेलेफैबाय दा होसोलाय माबा बिदिनो गेलेयोमोन गोदोनि गेलेनाय हाल गुदगुद बिदिनो बारनाय आरो आलि बारनायाव होनब्लाथाय जोंनि ग्रुबआ देनजारसोखामोन आलि गोजौ गोजौ बारनायाव हाखायामोन जोंजों हौवाफ्राबो जा बारखायोमोन ओमफ्राय बिदिनो बहुत माने गोसोआव थाथाव थाव आरो आंनि उन्दै समा आरो बिखौ आं गावनि थांनानै थायोब्ला आं फिसौफोर बा फिसाफोरनोबो गोग्गानानै खिन्थानो हागोन आरो दानि मबाइल जुगनि गथ'नि सिगांआव खोनासं जोंनि जेनेरेसनना बेबायदिमोन मबाइल गैयामोन जोङो मिथिंगानि गेलेमुफोर फोरनाय बुसथुफोरजोंनो जोङो गावनि गेलेयोमोन आरो बिब्दिनो देहाफ्राबो थाजिम थायोमोन गोदो दानि रुजुनायाव बेनोसै आंनि